जय झूलेलाल हा त हलो पाण कैब बुक कयूं था कैब अचनि जी तयारी थी रही आहे हलो कैब में मां वेही रहियो आहियां हाणे पाण वञू था कहिड़े स्थान ते वञू था भाई हिनमें ड्राइवर इहो ॿुधायो मूंखे हिन रस्ते ते पाण वञू था हिनमें केतिरो टाइम लॻी वेंदो पाण खे पहुचण में अच्छा कलाकु लॻी वेंदो अच्छा ॿियो मां ईअं त चयमि भाई हाणे हिनजे अलावा ॿियो कोई शॉर्टकट रस्तो हुजे अच्छा शॉर्टकट रस्तो कोन्हे अच्छा हिनते कमु पियो हले अच्छा अहिड़ी ॻाल्हि आहे त पाण पोइ छा कंदासीं घुमी करे वेंदासीं ॿिए रस्ते ते हल असांखे अच्छा त पोइ हाणे केतिरो देरि लॻंदी हिनमें अच्छा ॾेढ कलाक लॻी वेंदो ॾिसो भईया ॿियो कोई रस्तो हुजे हिनजे अलावा जंहिंमें झट पहुची वञू अच्छा ठीकु आहे भले मां आराम सां वेहा थो भले तव्हां अ थोरो फास्ट कजो हा जेको रस्तो पाण खे झट पहुचाए ठीकु आहे भले जय झूलेलाल